مئو دِلی کی اہم صنعتیں تو ساڑھی اور بُنکر والا ہے اور معاش بھی یہاں کا یہی ہے زراعت مئو کے آؤٹر ایریے میں ہے اصل ساڑھیوں کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور اِس کو دوسرے جگہ بیچا جاتا ہے دوسرے شہر میں اِس کو بیچتے ہیں باقی ویسی کوئی فیکٹریاں تو یہاں خاص کر نہیں ہیں ہاں یہاں فیکٹریاں بس وہی ساڑھیوں کے بڑے بڑے بڑے بڑے ہال بنا کر کے لوگوں نے اُس کو کئی کئی لوگ لگایا ہے ساڑھی کا کارخانہ لگایا ہے دو دو سو ساڑھی کا کارخانہ ہے مئو کے تعلق سے ہم اِسی کو فیکٹری مانتے ہیں